अब पिछले सर्दी में ही मैंने हमारे या पर एक बहुत बड़ा मीना बाज़ार करके एक मेला लगता है जिसमें केवल सर्दियों के ही कपड़े मिलते हैं तो मैं अपने बड़े भैया के साथ सर्दियों के कपड़े ख़रीदने गई तो मैंने वहाँ से एक काले रंग का जैकेट पसंद किया जो देखने में इतना सुंदर था की मैंने एक पसंद में ही उसको ले लिया उसकी कीमत चार हज़ार रुपये थी तो हमको कश्मीर जाना था ट्रिप के लिए तो मैंने वह चार हज़ार का जैकेट ख़रीद लिया तो मुझे वह जैकेट इतना पसंद आया कि भैया ने भी चार हज़ार रुपये का जैकेट ख़रीदने में मना नहीं किया और मेरे भैया ने भी सेम जैकेट नीले रंग का अपने लिए ख़रीदा और हमारे पूरे पैसे मिला कर आठ हज़ार रुपये हुए दुकान वाले ने हमको निश्चिंत करके बोला कि इस जैकेट का न कलर निकलेगा न यह ख़राब होगी आप इसको निश्चिंत ही पहनते रहिये पूरे सर्दियों में भी यह यदि आप पहनेंगे तो यह जैकेट ख़राब नहीं होगी पर मैंने जैसा कि बताया कि पिछले साल ही मैंने जैकेट सर्दियों में लिया था तो मैं पिछले सर्दियाँ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं पड़ती हैं तो मैंने उस जैकेट को ज़्यादा नहीं दो महीने ही पहना होगा और फिर एक बार कश्मीर ट्रिप पर जाते टाइम ही कुछ दिन के लिए पहना जितने दस दिन की ट्रिप में हम गए मैंने और मेरे भैया ने परंतु वह जैकेट इतना ख़राब निकला की इतने ही यूज़ में उसमें जो जैकेट की ऊपर एक स्किन होती है वह उसमें से वह स्किन निकलने लगी और उसको धुलाई में धीरे धीरे उसका कलर निकल गया और उसमें इतनी ज़्यादा ठंड भी से भी हम नहीं बच पाते थे दुकानदार ने बोला था कि इसमें ठंड भी नहीं लगेगी तो वह जैकेट का अनुभव मेरे लिए बहुत बुरा रह लरा और आठ हज़ार रुपये भी हमारे लिए पूरे वसूल नहीं हो पाए मुझे वह जैकेट अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसको अब हम पहन भी नहीं पाते हैं उसकी हालत इतनी हद तक ख़राब हो गई कि हमको उसको कूड़े में ही फेंकना पड़ा